हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं सब किताब मिलैया इन्टर तक कऽ किताब सब मिलैया हमरा लग पहिला सँ लए कऽ आ इन्टर तक हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं ओ तऽ किताब कोन देल जेतै नहि देल जेतै ओहि मोताबिक ने छूट हॅं नहि यौ जेहेन मानि लिअ प्रकाशनके किताब लेबै ताहि मोताबिक छूट देल जेतै नहि नहि नहि नहि नहि नहि से नहि आहाँ आहाँके बीस परसेंट छूट होयत अरे आब आहाँ अयबै लै लए ओकर बादे ने लै लए एबै तऽ दू चारि परसेंट एस्ट्रा हेतै आओर की हेतै बीस के बदला पचीस भए जेतै हॅं हॅं हॅं महगे टा नहि भेल जाइ छै नकल सबचीजके सेहो मिलै छै हमरा हॅं हमरा सब लग लेबै मानि लिअ हॅं हॅं हॅं ई सब नहि नहि अपना लग लेने सँ इएह ने फायदा हेतै गाम घरमे मानि लिअ हमसब जे बेचै छी तऽ लगभग ओरिजिनल किताब बेचै छी आ आहाँ मानि लिअ एतऽ सँ लए जेबै आ घरे पर कनी गड़बड़ बुझायल तऽ आहाँ फेर रिटर्नो कए कऽ बदलि सकै छी वएह अगर आहाँ टाउन मे जाय कऽ लए लेबै तऽ फेर आहाँके लफड़ा भए जायत कहत आहाँके चिन्है नहि छी जानै नहि छी तऽ हे ई तऽ हे ओ लेकिन हमरा सब लग से नहि होयत हमरा सब लग सही किताब मिलत आहाँ आरामसँ लए जेबै घर पर ओकरा देखबै कोनो तरहके गड़बड़ी होयत तऽ आहाँ फेर रिटर्न लए कऽ छबे करै ने तऽ ओहि हिसाबसँ ने हमहूँ जमाए कऽ चलि रहल छियै तहन ने आहाँके केओ मानि लिअ नम्बर देलक आहाँ अयबै हमरा लग लै लए आ हम मानि लिअ जे आहाँके एकबेर ठकि लेब तऽ फेर दोसर बेर नहि ने अयबै हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं ओ रोल आबै छै ओकर ओ आहाँ जइ तरहके लेबै दस टाका सँ लए कऽ आ सए टाका तकके आबै छै ओ आहाँ जए टा किताब लेबै ने ओहि मोताबिक आहाँके रोल मिल जायत फेर ऊपर मे साटै लए नेमप्लेट मिल जायत बैग लेने होयत विद्यार्थी ल तऽ बैगो मिल जायत